हलो हरिओम तव्हां नर्मदा रेस्ट्रॉन खां पिया ॻाल्हायो हा मां तव्हां खां मां तव्हां जे इतां खां छोला बटूरा ऑडर कया हा लेकिन तव्हां ग़लतीअ खां आइस्क्रीम मोकिले छॾी अथव तव्हां खां विनती आहे की या त तव्हां इहो ऑडर मटियो या त तव्हां मुंहिंजो रिफंड करे छॾियो हा हा मुंहिंजे उहो ई वारे खाते में जेको नंबर ॾिनल आहे न हा हुन ते ई न न तव्हां खे माफ़ी घुरणु घुरिजे इन लाइ हा तव्हां जल्दु खां जल्दु कयो हा तकड़ि में कजो